मसालाके बारेमे चीनी दै हियै नरियर दै हइ छोहाड़ा दै हइ किशमिश दै हइ आओर ई सभके बारेमे मिरचाइ धनियाँ हरदी निमक तेल जीरा पिआज ईसभ यूज करै हइ आरो शिमला मिरचाइ धनिआँ पत्ता ईसभ दै हियै